थोडे फेमस खेळ आसा क्रिकेट फुटबॉल हॉकी कब्बडी हॉलीबॉल चॅस टेबल टॅनीस आनी हातूंत खेळपी प्लेयर्स आसा विराट कोहली पी टी उशा निरज चोपडा मेरी कॉम पी वी सिंदू हुसेन बॉल्ट महेंद्रसिंग धोनी ट्रेंट बॉल्ट आद्रे रसोल